जी मैम मैं अंजुमति बात कर रहीं हूँ मुझे ना कुछ फूल चाहिए थे आपकी यहाँ मिल जाएंगे मैम मुझे लिलिस चाहिए थे तो लिलिस का भाव बता सकते हैं कितना है पाँच सौ रुपये बहोत ज़्यादा नहीं हैं मैम मुझे तो लिली के एक किलो ही चाहिए ये

चार सौ में ठीक है आप गेंदे भी कर दीजिएगा और साथ में मुझे रोज़ भी चाहिए रोज़ का भी बता सकते हैं आप गुलाब के फूल मैम बहुत ज़्यादा महँगा हो जाएगा मुझे सस्ते में आप बताइए ना मुझे एक किलो चाहिए वो भी अच्छा ठीक है आप ये भी एक किलो कर दीजिएगा रोज़ भी और रोज़ और लिली को एक एक किलो कर दीजिएगा और जो गेंदे के हैं उसे पाँच किलो कर दीजिएगा क्योंकी वो थोड़े ज़्यादादा लगेंगे थोड़ा घर वग़ैरह सजाना है हमें इस लिए और नहीं नहीं डेकोरेसन वाले तो हैं हमारे यहाँ बस आप भिजवादेना तो भिजवाने के लिए आपको डिलीवरी बॉय आप भिजवादेना उनके हाथों उसका कितना ले लेंगे मैम आप मैम हमारा शाहपुरा में हैं शाहपुरा अरेरा कॉलोनी इ ट्वेंटी नाइन इ ट्वेंटी नाइन बाघ मंगलिया रोड़ शाहपुरा डिलीवरी का तीन सौ रुपये ठीक है मैम कर दीजिए आप मैम कब तक भिजवादेंगे आप ये मैम मुझे तो शाम तक चाहिए क्योंकि आज आज ही रात में कंप्लीट करना है मुझे क्योंकि सुबह फंक्सन रहेगा फिर जी जी ठीक है और मेम मेम मेम सुनिए तो

मैम आप ऑनलाइन कैस लेंगे या मतलब कैस ऑनलाइन लेंगे या पैसे या कैस कर दूँ मैं जी ठीक है ओके मैम मैं आपको ऑनलाइन ही कर दूँगी आप मुझे क्यू आर भेज दीजिएगा मेरी इसी नंबर पर जी जी ठीक है थैंक यू मैम